हरी ओम हरी ओम अच्छा मूंखे न घरु ठाहिराइणो हुओ त हुन सां मांजो नालो अंजली आहे हा मां कयो हुयो फ़ोन पर तव्हां खयुव न त वरी मां बि छॾे ॾिनो मां पाणेई तव्हां कंदुव जीअं तव्हांखे टाइम मिलंदो त मूंखे न तव्हांजो नंबर मुंहिंजे ॾेरु ॾिनो आहे तव्हां घरु वग़ैरह ठाहींदा आहियो न कोंट्रैक्ट खणंदा आहियो न तव्हां त मूंखे बि असांजे घरु ठाहिराइणो हुओ पर हुन में मूंखे गार्डनि बि खपे त मूंखे तव्हां बजेट कीअं ॾिंदुव उहो बि ॿुधायो हा बाग़ीचो बाग़ीचो खपे माना हेॾो वॾो बि न हुजे पर जाम नंढो बि न खपे सुठे नमूने हुजे गार्डनि तव्हां कंहिं मां पहले ॻाल्हाइयूं था की मूंखे छा छा खपे कीअं कीअं पोइ मां एड्रैस ॿुधाईंदुमि तव्हांखे की किथे आहे आसांजो घरु त हेठि ग्राउंड जीअं हूंदो तीअं ऐं पहिरें मालो बि मूंखे ठाहिराइणो आहे घर जे मथां सीलिंग वग़ैरह कराइणी आहे जी हा हेठि मथे ठाहिराइणी आहे बराबरि हेठि मथे हा पर्मिशन वग़ैरह त उहो बराबरि आहे पहले प्लान ठाहियूं सॼो कीअं करिणो आहे घर जो हिसाबु पर्मिशन त पोइ सरकारि मां कढाए वठंदासीं असां हा हा साईं जॻह सनत वारी ई आहे त सीलिंग बि खपे ऐं घरु हेठि असांखे ॿ रूम ई खपनि ऐं मथे जेको ठाहिराईंदासीं जीअं हुन में टे रूम खपेनि ऐं टिन्ही रूमनि में अटैच ते माना गॾु ई बाथरूम बि अंदरि ई हुजे टिन्ही रूमनि में हुन हिसाब सां ऐं हेठि जेको ठाहिराईंदासीं असां हुन में हिकिड़ो ई बाथरूम खपे असांखे ऐं किचन बि थोरो मूंखे जॻह वॾी खपे किचन लाइ बि इअं थोरो थोरो न खपे अच्छा हा हा हा हा अच्छा त तव्हां चयो था जीअं नल्का वग़ैरह सुठे नमूने त बि माना कहिड़ी हिनजा तव्हां मूंखे नल्का हणाए ॾींदुव कहिड़ी कंपनिय जा हणी ॾींदुव अच्छा पंसदि असां कंदासीं बाक़ी हिननि जा तव्हां असांखे पैरीवेर जैगवार असां जेको पसंदि कयूं चाहियूं था हुन हिसाब सां हणी ॾींदुव अच्छा ऐं तव्हां कलर कीअं माना करे ॾींदुव माना डिस्टैमबर करे ॾींदुव ऑयल पेंट करे ॾींदुव या अच्छा हा टैरेस त ठहंदी न हेठि मथे ठहे थो त माना कीअं बंगलोस कीअं हूंदो आहे न हुन हिसाब में असांखे ठाहिराइणो आहे

अच्छा ठीकु आहे त तव्हां मूंखे ऐं जेको फ़र्शु लॻंदो उहो कहिड़े हिसाब सां माना कीअं नमूनो लॻाए ॾींदुव तव्हां माना ही तिर्कनि वारो न खपे जीअं भई पाणी वग़ैरह किरी थो पिए या त भई पेरु सिरकी वञे अच्छा ऐं त मूंखे घर में माना फर्निचर बि मूंखे हुन में तव्हांजे थ्रू ई मिलंदो की न वरी हुआ तव्हांखे ॿाहिरां ॾिसिणो पवंदो फर्निचर विकिणनि माना थींदा आहिनि न कहिड़ा कहिड़ा इंटरिअर वारा भई हुआ बि ठाहिराए बि ॾींदा आहिनि घरु सॼो वर वरी

हा हा नएं ज़माने या जीअं अचनि था रंधिणा हुन हिसाब सां ई खपे हा ऐं पर हीअं न की बारीश में जॻह वग़ैरह वए त मूंखे इयं इहो वरी परेशानी आहे कमु न खपेनि ऐं किचन में बि नल्का वग़ैरह चंङी तरह हुजनि ऐं किचन में जे जेकी हेठां हीअं मोड़ी हूंदी आहे त हूअ बि भई इयं पाणी किचन में ॾिसो वधीक यूज़ थींदो आहे

हा हा त तव्हांजो किथे किथे कमु ठहियल आहे माना कहिड़ी कहिड़ी जॻहयुनि ते

हा तव्हां वटि छा माना इअं सैंपल अगरि तव्हां मूंखे कंहिंजो ॾेखारे सघिजो त तव्हां जंहिंजो तयार कयो हुजे घरु ठीकु आहे हले त घणे बजे अचूं था वटि तव्हां कहिड़े वक़्त ते हूंदा आहियो ठीकु आहे हले ऐं अघु थोरो ॻाल्हायो न बराबरि चारि हज़ार फूट सां त जाम थो थिए पियो अच्छा त बि त बि अंदाजो त तव्हां थोरो त ॿुधायो घणो तव्हां करे सघंदा आहियो छो ॾिसो मूंखे बि जी सौ पंजाह त न थोरो कयो न चङी तरह माना मूंखे बि मां बि तव्हांजो कमु सुठो लॻंदो त मां बि ॿियनि माण्हुनि खे ॿुधाईंदुमि न तव्हांजे लाइ ऐं तव्हां भई हिसाब सां माण्हूअ जे बजेट जे हिसाब सांं सुठे नमूने करे था ॾियो था अगरि अच्छा हले ठीकु आहे त तव्हां कहिड़े पासे असांखे वठी हलंदुव माना हले ठीकु आहे पोइ असां अचूं था शाम जो पंजे साढे पंजे जे अची वेंदासीं ठीकु आहे हा हा